लौकडाउन में हमने जो बचपन से चीज़ें बनाने कि कोशिश कर रहि थी तो मैंने सीखी मैंने हम लोग कोशिश की उसमें मैंने जैसे गुलाब जामुन टिक्की चाट चना चटपटी पकोरे ये सारे चीज हम लोगों ने बना बना के खाया और जो है उसको सीखा कैसे बनाया जाता है तो हमें इसी बहाने हमें सीखने को भी आ गया और हम लोग सारे फैमिली एक साथ बैठके जो है खाना बनाके खाते थे क्योंकि बाहर तो जाना नहीं था तो इस तरीके से हम लोगों ने ये ये सारी चीज़ें बनाना सीखा